हांव कोंकणी भाशा शिकलोना हांव उलयत कोंकणीनीच म्हूण आमगें पुर्वजां कश उलयतालें कोंकणीन हय त्या भशेन आमी घरा कडेन सगळो लोक उलयता बरोवपाक इज्जी वाचपाक मराठी भाशे सारकी बरोवप आनी हें कितें कोणी कोंकणीन की वचपाक सांगपाक सोंपें आनी कोण टुरीस्ट आयले ते कोंकणी इज्जी शिकता कोण कन्नडान उलोवपा आस ते कोंकणी उलोवपा शिकतात रोखडे गोंयांत येयले म्हणटकीर हेतून ये आमगे कोंकणी भाशा सामकी सोंपी